اگر میں پرندوں میں سے کسی کو اپنا ہیرو یا رول ماڈل چنوں تو وہ یقیناً شاہین ہوگا شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو طاقت آزادی اور خودداری کی علامت ہے اس کی پرواز ہے بےحد بلند ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنی نظر رفتار اور حوصلے کی وجہ سے نمایاں رہتا ہے شاہین نہایت تیز نگاہ رکھتا ہے اپنے شکار کو دور سے پہچان لیتا ہے اور پوری مہارت سے اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ شاہین کبھی آسان شکار کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ محنت مہارت اور ضرورت سے شکار کرتا ہے شاہین کی ایک اور خوبی اس کی آواز اس کی آزادی پسندی ہے وہ کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتا اور نہ ہی قید کو برداشت کرتا ہے یہی خود مختاری اور آزادی کی طلب اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے علامہ اقبال نے بھی شاہین کو اپنی شاعری میں بطور استعارہ استعمال کیا ہے جہاں شاہین خودداری